यारहां हज़ार ॿ सौ पंज लख टे हज़ार पंजवीह हज़ार नव सौ नव लख चार सौ ॾह हज़ार अठ सौ